تاریخ کے ایک ایسے رسم کے بارے میں جانتا ہوں جو ہندو معاشرے میں ہے جس کا نام ہے ستی پرتھا اس رسم میں لوگ جو عورت ہے اگر اس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو اس میں اسے بھی جلا دیا جاتا تھا کیونکہ یہ روایت ہے ہندو معاشرے میں کہ اگر کسی کا انتقال ہوگا تو اسے جلایا جائے گا تو اسی جلتی ہوئی جو آگ ہے جس پہ جلایا جاتا ہے اس مردے کو اسی کے ساتھ اس زندہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا